हमरा तऽ सिंहेसर जेनाइ छै से अहाँ बुझैत छी जे आस पासमे कतहु गाड़ीसभ छै जे कोनो हमरा जे ओकरा रिजर्व कयनाइ करेनाइ छै कोनो मिलतै गाड़ी तऽ बताबू तखन हम जेबै